جب بھی ہمارے گھر میں کسی کو پہلی بار کھانا پکانا ہوتا ہے تو وہ تجربہ بہت اچھا اور مزیدار ہوتا ہے کیوں کہ اِس میں بہت سارے عجیب و غریب حرکتیں بھی ہوتی ہیں اور اِس میں مزہ بھی آتا ہے جس سے کہ کسی کو اگر کھانا نہ بنانا کھانا بنانا نہیں آتا ہے تو وہ اپنے کسی جاننے والے کو کال کرتے ہیں یا پھر اُس کے علاوہ یوٹیوب کی ریسیپی پر عمل کرتے ہیں آ وہ کام کرتے ہیں اور وہ کسی ڈش کو تیار کرتے ہیں جس میں کبھی کبھار اگر میٹھا میٹھی ڈش تیار کر رہے ہیں تو اُس میں چینی زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی نمکین چیز تیار کرتے ہیں تو اُس میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے یہ بہت لُطف ہوتا اور بہت مزے دار ہوتا ہے جس کو پہلی بار میں تجربہ کرنا ہوتا ہے وہ اُسے کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے لیکن عالم طور پر بعد میں وہ اُن ساری چیزوں کو سیکھ جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہُوا تھا کہ جب میں نے پہلی بار کھانا پکائی تھی تو میرے ساتھ بھی کچھ اِسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور میں بھی بہت گھبرا گئی تھی اور مجھے بھی بہت اٹ پٹے سے سوال آ رہے تھے کیسی بنے گی کیسی نہیں بنے گی تو پھر میں نے اپنی فرینڈ کے پاس فون لگایا اُس سے اُس کی ریسیپی پوچھی ایک ایک بار اُس کو کال کر کے ہر ایک چیز پوچھی تب جاکے مجھے اُس سمعے اُس ٹائم لگا کہ کبھی کچھ غلط نہ ہوجائے کمی نہ ہو جاے لیکن جب ایک بار میں نے ٹرائی کر لی تو اگلی بار مجھے سمجھ میں آیا اُس ڈش کو اچھے سے تیار کرنا اچھے سے بنانا آگیا بس یہی ہوتا ہے اِس میں اچھا تجربہ ہو جاتا ہے ہم کو ایک بار ڈش بنا کے